समीर कुमार महासेठ अहिठामक बहुत पैघ नेता छथि जनप्रतिनिधि छथि जे बहुत एक एक बहुत पैघ पैघ काज केलथि जाहिमेसँ ई एकटा छै से मिथिला हाट वाला सभ सेहो सभमे गेल छथि आर बहुत बहुत ठाम बहुत संस्था सभकेँ अपन किछु किछु राजकीय कोषमे सँ वितरण सेहो कयने छथिन जाहि सँ आइ ओ संस्था बहुत नीकसँ चलि रहल अछि जाहिमे किछु जे छै से वाचनालयकेँ सेहो भेट रहलछै सरसोपाही वाचनालयकेँ आओर किछु जे छै से मधुबनीमे अहाँकेँ टाउन हॉल किछु टाउन क्लब एहि सभमे सेहो भेट रहल छै जाहिसँ ई संस्था बहुत नीकसँ चलि रहल अहि आ देखल जाए तऽ जे ई प्रगति कऽ रहल अछि प्रगति पर अछि अखन ई मधुबनी जे अछि से अखन बहुत प्रगति पर अछि जाहिमे समीर कुमार महासेठके बहुत बेसी हाथ छनि आर एक एकटा चीज जे जे एखन बनि रहल अछि जे बढ़ि रहल अछि ओहिमे समीर कुमार महासेठ अपन बहुत नीक निभा रहल छथि आओर अहाँ सभकेँ देखै लेल अखन मधुबनीमे भेटत जेना सिटी मॉल सभ छै जेना एखन मिथिला विद्यापति टावर एकटा छै ओतऽ जे थाना लग थाना मोड़ पर छै ओतऽ नीतीश कुमार द्वारा ओ उद्घाटन कयल गेल छलए ओकर बाद आब जे छै ओकरा बहुत दिनसँ ओकरा देखल ओते नहि जाइ छै लेकिन आब ई जहियासँ मिहिर कुमार महासेठ समीर कुमार महासेठ सभ एलाह तहिया सँ बहुत किछ ओहिमे रङ्गत आएल अछि जे अहाँ सभकेँ गेला पर ओ भेटत आ आब विद्यापतिके जे छनि मुर्ति जे छनि ओहो बहुत चमक रहल छनि आ जतेक ओतऽ सफाई कर्मचारी सभ छथि तिनका सभकेँ भोरे भोरे अहाँ किछु केओ झाड़ू केओ किछु लऽ कऽ रोड पर केओ अन्दरमे केओ ओकर जे पार्क अछि बगीचा जे बनल अछि ओहिमे देखेला अहाँकेँ भेटताह से सभ बहुत नीक नीक कार्क्रम सभ एखन अहाँके भऽ रहल अछि से अहाँ देखबै जाहिमे मिहिर कुमार महासेठ ई समीर कुमार महासेठ हिनका सभसँ हमरा अपनो स्वयं प्रत्यक्ष भेट भेल आओर हम देखलियनि उद्योग मन्त्री समीर कुमार महासेठ उद्योग मन्त्री सेहो छथि ई बिहार सरकारक आर से बहुत नीकनीक चीज आब ई उद्योग कऽ रहल छथि आर कते उद्योग पति इ छथि तिनको बहुत प्रभावित कऽ रहल छथि जाहिसँ आइ ई समाजमे उद्योग बहुत भेट रहल अहि

लोकक हितमे इथेनॉल प्लान्ट लोकक हितमे जे छै खेतमे जे भऽ रहल छै जेना लोहटमे इथेनॉल प्लान्ट छै जे बनल हँ से अहाँ देखबै कि ई इथेनॉल प्लान्ट कते काज करत से अहाँ सभक देखैला भेट सकैत अछि आ इथेनॉल प्लाण्ट मे ई चीज छै कि जते हरियालीसँ रिलेटेड हरियालीसँ जते काज होइत अछि सभटा अहिमे अहाँके भेटत